جی ہاں ہم نے فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر چلایا ہے انسٹاگرام کی خوبی ہے کہ اس سے کوئی کریئیٹب بہت پوپر ہو سکتا ہے اور اسے چیٹ ہو سکتا ہے لیکن آج کے نئے یووک اسے کسی اور طریقہ سے ہی یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا مسیوج کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سرکاروں کو کوئی اچھا نیم لانا چاہیے جس سے کہ ٹیوٹر انسٹاگرام فیس بوک میں جو لوگ اس کا مسیوز کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے ہر دن ہمارے جیسے لوگ ریلس اسکرول کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ٹیوٹر سے بہت سارے نالج پراپت کر سکتے ہیں کیا ہے کہ ٹیوٹر بہت دنیا میں بہت ریئل لوگ ہی چلاتے ہیں ٹیوٹر اچھی چیز ہے اور انسٹاگرام فیس بک میں بھی کریٹیو ریل بناتے ہیں پوپرل ہوتے ہیں جسے جس چیز کی شوق ہوتا ہے وہ چیز کرتے ہیں اور فیس بوک بہت پہلے سے ہی یوز ہو رہا ہے